मां इलाही माण्हुनि खे ॾिसंदो आहियां की डुकी करे पंहिंजो शरीर खे फिट रखंदा आहिनि फिट रखण सां फ़ाइदो थींदो आहे हमेशा शरीर चुस्त दुरुस्त रहंदो आहे त उन सां मां ॾाढो प्रेरित थियो आहियां ऐं उन खे मां पंहिंजो शौक़ बि पूरो करे वठंदो आहियां डुकण सां ऐं उन खे पंहिंजो उहो बि करे वरितो की डुका थो पियो त फ़ाइदो मूंखे थिए थो पियो ॿियनि खे ॾिसी ॾिसी करे मां फ़ाइदो पंहिंजो करे वरितो आहे मां पंहिंजो शरीर जो हिकदमि फिट करे वरितो आहे ठाहे वरितो आहे ऐं डुकी डुकी करे पंहिंजे शरीर खे फिट करे रखियो आहे शरीर खे फिट करण सां इहो थींदो आहे की ताक़त बढ़िया रहंदी आहे और शारिरीक ताक़त जेको आहे ॾाढी ज़रूरी आहे खाइणु पीअणु सही रहंदो आहे ऐं उन में ॻाल्हाइण सां खाइण सां ऐं उन खे बि ॾिसणु ॾिसी करे करण सां बि ॾाढो बढ़िया थींदो आहे डुकण सां फ़ाइदा इलाही आहिनि तंहिं करे डुकंदे रहणु खपिजे डुकंदे रहण सां हमेशा फर शरीर स्वस्थ रहंदो आहे फिट रहंदो आहे स्वस्थ फिट शरीर में तव्हांखे कॾहिं बीमारी न लॻंदी कॾहिं प्रॉब्लम न थींदी कॾहिं दिक़त न थींदव कॾहिं परेशानियूं न थींदव